हैलो बधिया बधिया भाई तू सना कक्ख निं भाई इक रेलवे दी टिकट कराई ही बुक इं'दा माए स्यापा बड़ा ऐ ते अज्जकल जेह्ड़े ओह् ऐ कि करसानें दा ते रेलै पर बेही गेदे माय एह्दे चक्करें च सानूं हां जी एह् ते छड्डो तुस में जाना हा हरि में जाना हा हरिद्वार सुनो में ते जाना हा हरिद्वार भाई में टिकट बुक कीती तिन चार दिन पैह्लें ठीक ऐ ते एह् जेह्के करसान कुरसान बैठे दे धरनें उप्पर इं'दे चक्करें च माय ते उत्थें निं पुज्जे ते मिगी रेट दा पूरा टिकट दा रेट निं दित्ता पूरा बापस इ'यां गंदे कम्म हां ऐ ना हां

इ'यै ना रेलवे दा इन्ना फंड आंदा रेलवे उप्पर लांदे गै निं बिलकुल बी निं लांदे छड़ा अपना ई इ'यां भरने गी माय हां होर केह् हां ते जिंदी जि'नें टिकटां बुक कराई दियां होंदियां जि'नें नेईं कराई दियां होंदियां ओह् बेही जंदे माय स्लीपर च ते जेल्लै टी टी कन्नै गल्ल करो ओह् बी कक्ख निं आखदे माय हां वेटिंग बिच्च हां ठीक ऐ ओह् ठीक ठीक ऐ में करानी यरो टिकट ठीक भैया